ہمارے سپول ضلع میں بہت دور دور کے لوگ آتے جاتے رہتے ہیں گھومنے پھرنے کے لیے ہمارے پہلے ہمارے سپول ضلع میں کچھ نہیں تھا اب ماشاء اللہ ہمارے سپول ضلع میں کسی طریقہ کا دقت نہیں ہے ہمارے سپول ضلع میں ریلوے اسٹیشن ہے بس اسٹیشن ہے پارک ہے پارکنگ ہے اور وہاں سارا چیز ہے باندھ ہے دیکھنے کے لیے آتے ہیں باندھ جڑا ہوا ہے بپرپور سے وہ جڑا ہوا ہے اور نیپال سے جڑا ہوا ہے اور بہت وہاں کے لوگ بھی ہمارے یہاں آتے جاتے رہتے ہیں پوچھتے ہیں دکھاتے ہیں کہ دیکھیے ہمارے یہاں پہلے بہت چیز کی دقت تھی اب کسی چیز کا دقت نہیں ہے ہمارے یہاں اوور برج بھی ہے پارکنگ بھی ہے سارا چیز ہے اب ماشاء اللہ کسی بہت خوبصورت ہمارا سپول بہت خوبصورت جگہ ہے ہمارے دوست کو بھی ہم دعوت دیے وہاں کہ آئیے ہمارے یہاں گھمانے کا دیں گے موقع گھومیں گے چاروں طرف باندھ وغیرہ بڑی باندھ منجھلی باندھ چھوٹی باندھ چاروں طرف ہمارے یہاں باندھ ہی باند ہے اور لوگ آتے ہیں دیکھنے سننے کے لیے دیکھتے ہیں خوشی خوشی خرم سے سارا چیز ملتا رہتا ہے آتا جاتا رہتا ہے اور ایک دوسرے سے